स्वास्थ्य सेवा सभिनीनि लाइ ज़रूरी आहे गांव में रहंदड़ु माण्हुनि लाइ ऐं शहर में रहंदड़ु माण्हुनि लाइ ॿिन्हिनि लाइ ज़रूरी आहे हाणे त टेक्नोलॉजी बदल जाम सारा आविष्कार आया आहिनि जंहिं असांजे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र खे अॻियां वधायो आहे चेरिटेबल हॉस्पिटल गवर्मेंट हॉस्पिटल फ्री सेवा स्वास्थ कैंप्स ऐं गवर्नमेंट जी कई सारियूं योजनाऊं असांखे असां लाइ जाम कुझु कयो आहे गवर्मेंट ने स्वास्थ्य सेवा लाइ हिकिड़ो काड कढियो आहे जंहिंमां माण्हुनि खे घटि पैसा भरी करे पंहिंजो इलाजु चङे नमूने करे था सघनि ईंअई जाम सारा ऐं कई स्वास्थ सेवायूं आहिनि जंहिं करे स्वास्थ सेवा किफ़ायती ऐं सुलभ थी वई आहे